मैं चिकित्सा क्षेत्र में अध्ययन कर रही हूँ मैं मेरा भविष्य आगे चिकित्सक बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं भविष्य में जाकर एक अच्छा चिकित्सा बनूं और लोगों की मदद करूँ क्योंकि अगर मैं मेरे गाँव की बात करूँ तो हमारे गाँव में इतनी सुविधा नहीं है ना वहाँ पर चिकित्सालय है ना अच्छी चिकित्सक है तो मैं चाहती हूँ कि अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर मैं मेरे मुकाम तक पहुँचू और एक अच्छा चिकित्सक बनकर मेरे गाँव में जाकर मैं एक खुद का चिकित्सालय डालूँ और जो गरीब लोग हैं उनका फ्री में इलाज करूँ और उनकी मदद करूँ